मां दिल्ली शहर जो रहाको आहियां ऐं दिल्ली शहरु तमामु सुठो शहरु आहे चइबो आहे न दिल्ली शहरु दिलि वारनि जो शहरु आहे तमामु कोई बि प्यार सां माण्हू हुते रहंदा आहिनि ऐं जेको बि ॿाहिरां ईंदो आहे हो दिल्ली जो त राजधानी आहे भारत जी हुते ज़रूरु ईंदो आहे ऐं हिते हिस्टोरीकल मोन्यूमैंटस आहिनि कुतूब मिनार लाल किला हिमायू टूयोम्ब सबदरजन टोम्ब ऐं घणेई गाडन्स आइन घणेई सुठा बाज़ारि आहिनि खान मार्किट कनाट प्लेस साउथ एक्सटैंशन ग्रेटर कैलाश ऐं घुमण जी त इलाही जॻहायू आहिनि ऐं सभिनी खां सुठी ॻाल्हि दिल्ली जेके वणंदी आहे त दिल्ली में हेतिरो सुठो कमु करे रही आहे दिल्ली सरकारु त मतिलबु छा ॿुधाइजे सड़क तमामु सुठी ठही वियूं आहिनि फ्लाईओवरस ठहिया आहिनि रातो राति मतिलबु जेके आहिनि तव्हांखे राति जो लॻंदो ई कोन की भई ॾींहुं आहे की राति आहे हेतिरो सुठो लाईटिंग आहे हर जॻह लाईटूं आहिनि किते बि वञो साउथ डैली मां हिते एयरपोट वञो कहिड़े बि टाईम वञो राति जो ॿारहं बजे हिकु बजे रोशनी रोशनी ई लॻी पई आहे ऐं तमामु सुठे कनैक्शन आहे बिना रैड लाईट जे त हिकदमु पहुची वेंदा वीह मिंट में टीह मिंट में एयरपोट ताईं इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सभिनी खां सुठी ॻाल्हि लेडीज़ लाइ औरतूनि लाइ बसूनि जी यात्रा फ्री आहे ऐं तमामु कुझु घुमण जी जॻह हिते आहे त हिन करे दिल्ली शहरु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हिते सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे प्रगति मैदान पे आहे हिते इंटरनैशनल बाज़ारि लॻंदा आहिनि इंटरनैशनल मेलो थींदो आहे ऐं कुंड कुरछ मां भारत वर्ष बि ऐं ॿार ब स्टॉल लॻंदा आहिनि ऐं पूरे इंडिया मां माण्हू हिते ईंदा आहिनि उहो मेलो ॾिसण लाइ जेको नवम्बर में लॻंदो आहे चौॾहं नवम्बर खां पोइ त तव्हांखे छा ॿुधायां जेतिरो ॿुधायां घटि आए दिल्ली जे बारे में पर तमामु सुठो शहरु आहे ऐं राजधानी में असीं रहे रहिया आयूं असांजे लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे